मां गाना संगीत जे प्रखारता नकी कंदी आहियां ऐं ॻाइण जे रति सां नकी कंदी आहियां पहिरियों मां गाना सॼो ॿुधी वठंदी आहियां मूंखे थींदो आहे की इहो गानो मुंहिंजे प्रकार जो आहे त पोइ मां उहो गानो रिकॉड कंदी आहियां सभिनी खां वधीक मां धीरे धीरे गाना क्लासिक संगीत पसंदि कंदी आहियां गायण लाइ हुन खां पोइ मूंखे जे प्रमाणे ज़रूरु हुजे हुन प्रमाणे रिकॉड कंदी आहियां मूंखे गाना अठ ॾह दफ़ा ॿुधी करे पोइ मां नकी कंदी आहियां की मूंखे कहिड़ो गानो ॻाइणो आहे गाणा गाने जी रीति कहिड़ी आहे गानो ॻाइण जी रीति कहिड़ी आहे हुन सां मां नकी कंदी आहियां जो गानो धीरे धीरे ॻायो वेंदो आहे क्लासिक में म्यूज़िक में हूंदो आहे त मां उहो वधीक पसंदि कंदी आहियां गानो ॻाइण जी स्टाइल प्रमाणे मां नकी कंदी आहियां जीअं की गानो घणे स्टाइल मां करे सघंदमि त पोइ मां उहो गानो पसंदि कंदी आहियां रिकॉड करण लाइ